جی میں اپنی تصاویر اور اپنے ذریعے سے لی گئی نیچر کی تصاویر کو اپنے انسٹا گرام پیج پر فالو مطلب اپ لوڈ کرتی ہوں کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے اور انسٹا گرام میں آپ کو لوگوں کے ذریعے کیونکہ اگر آپ کوئی تصاویر لے رہیں تو مجھے جب تصاویر لینا پسند ہے تو میں چاہتی ہوں کہ وہ دوسروں تک بھی پہنچے اور آج سوشل میڈیا کا یوز کر کے آپ پہنچا سکتے ہیں تو میرا چا اپنا ایک انسٹا پہ اپنے نام سے ایک پیج ہے جس پہ میں پھولوں کی پرندوں کی نیچرز کی اپنی تو یہ طرح طرح کی یا کہیں گھومنے جاتی ہوں اس جگہ کی تصاویر میں لوگوں کے سامنے پوسٹ کرتی ہوں اور ان تصاویر کے ساتھ کچھ نہ کچھ لکھنے کا شوق ہے تو کچھ لکھ دیتی ہوں تاکہ وہ چیزیں آپس میں ریلیٹ کر کے ایک اچھا میسیج لوگوں تک پہنچ سکے تو اس طرح کی تصاویر مجھے پسند ہیں پوسٹ کرنا تاکہ اگر ہم کچھ کلک کر رہے ہیں کوئی جگہ ہے یا کچھ لکھ رہے ہیں تو وہ چیز لوگوں تک پہنچنی چاہیے لوگوں سے آپ کو اس ذریعے سے آپ لوگوں سے مل تب پاتے ہیں ورچولی آپ کا ایک کنکشن ہو پاتا ہے